आं मोनसे दावबायारि बासनि सोमोन्दै मोन्थियो जाय आङो क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीसे थांदोंमोन बासालाय मोजां मोन सित केपासिटीआ हौवा आरो हिनजावफोर आलादा आलादा रोखोमै दंमोन आरो साफाबोमोन आरो आङो बासजोंहाय नै रोजा नैजि मायथाइयाव खनसे बेरायखांबाय बे बेरायनाया दाइन घन्टानि लामामोन